میری پسندیدہ فلم یا ڈراموں میں سے پسندیدہ ڈرامہ ایک ویب سیریز ہے جس كا نام مرزا پور ہے جس میں والی ووڈ ایكٹرس ہیں اور اس كا پہلا سیزن اور دوسرا سیزن آ چكا ہے تیسرا سیزن آنا باقی ہے اس ویب سیریز میں ایكشن ہے تھرلر ہے اور یہ کافی رومانچک ویب سیریز ہے جس میں قالین بھیا كركے نام نام سے ایک بیلن ہوتا ہے تو سیزن دو میں ایک لڑكے كے دوارا قتل کر كرنے كا دكھایا جاتا ہے اور جو تیسرے سیزن آنے والا ہے اس كا پتہ چلے گا كہ یہ وہ زندہ ہے یا پھر مر گیا ہے یہ كافی فیمس ویب سیریز ہے مرزا پور اور اس كا تیسرا سیزن آنا ابھی باقی ہے اس كا لوگ كافی بےصبری سے انتظار كر رہے ہیں